आं मैया गस्ला सार्थ मोनसे बायदोंमोन आरो बे गस्ला सार्थ आ नियन खालार नि आरो बियो प्राइस खौ नायनानै गाननो गाननो थाखाय मोजां आनो